अ मैगं दंमोनथ' र' मेगङा लाइ दङ ओमफाय लाफा आलु खबि उम बारा गोजाननि नोङा दावथाला सकनिफ्राय लाबोदों दामाथ' मा आलुआ केजि फसिस थाखा आमफाय खबिया बिस थाखा केजि लाइ लाफा दस थाखा दस थाखा हो ओमफाय ओजाहानिफाय माबा आलुखौ दस थाखा माबा बिस थाखायाव लाबोयो बिनिफ्राय लाफा मुथा गिदिर गिदिर खास्लाय फैयो गारिजो लाबोयो गारि भारा न'नि गारिजोंनो लायो माबाजो स्कुटिजो हारसिं लायो मा नोंनो नांगौमोन नामा

अबेयो दावथलाया गोजान जायो एसे जानायालाय अ हाहैयो अबेनिफ्राय हरदों नोंलाय फनखौलाय अ ए फानो फाननायालाय लांनो फैया नामा दा ए अ दे हो